औ खोनाबाय खोनाबाय नामा

खोनाबाय आङो खोनागासिनो दं आङो बे गथ'आ हनै ए ब्लाउस खौथ' सोरनि खय नाम्बार बेबा ब्लाउस आबा ए शिट बो बायदों नोङो ए ए ए ब्लाउस आथ' जोंथ' लानायाहाय दुइस' गाहाम लायो एसे आखाइ गोलाव डिजाइन बा बै एसे हाफ साइज बा बिदिनो देरस' लायो आरोखि जोङो एसे हाफ साइज बा टावार आहाय नेटव'र्क आनो माबा थिग नङाहाय टावार आनो

आंनिया मोजां खोना फैदोंलाय नोंखौहाय ए सुहोफैबानो जाबाय लाबोबानो जाबाय लाबो सुहोफै जोंथ' दंखायो बेयावनो जोंथ' मा डिजाइन सुहोगोन डिजाइन निसो खोथानालाय जोंना सुनायाहाय होनो नागिरदों ए एमब्र'यडारि जेनेबा जोंहा सुहोनायनालाय जेबो नङा बे बायदिनो दुइस' गाहाम लायो आरोखि जेनेबा आखाइयावहाय एमब्र' लागायनायबा बेबायदिखौ जोङो माबा देरस' गाहाम लायो ओरै ओमफ्राय बिखुंजों गलजोंखौ सुहोबाबो बेखौहाय दुइस' लायो आरोखि बे आखाइयावहाय पन्सास पन्सास लायो ओमफ्राय ओरै बिखुं गल सुहोयोबा बिदिनो दुइस' लायो आरोखि एमब्र' सुबा औ औ औ दा लाबोबानो जाबाय मेख्लाखौ औ औ औ ए ए बेलाय ओरैनो सुहोनायालाय जराल' सनायालाय बेखौलाय पन्सास थाखाल' लागोन औ नों जराल' सुहोगोननालाय नोंथ' एमब्र' आव लागाया ना गुस्थियावहाय पन्सास थाखासो लानोसै ए सुनायाथ' नों

ए कलेज नि ड्रेस फोरबा बिदिनो पासस' थाखासो लायो बे सुनायाव एसे जारला जायोना लंपेन्ट फोरा गस्लाफोराथ' जेबो नङा बांद्राय ए ए ए बेबायदिजोंबा होनबालाय गस्ला शार्ट सुयोबा आरो लंपेन्ट सुयोबा बियो हाजारसेसो जाहैगोन दां दे नों बे गोदोना माबानायाव एसे दिगदार जायोना बेयावहाय एसे मेशिन फोराबो गाबाय थानांगौ जायो बिदि लायो आरोखि हाजारसेसो लानाय जागोन बेयावहाय बे लंपेन्ट शिट दे होनबालाय दोनथ'नोसै दे